ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں اور کھیتی میں پانی دینا ہوتا ہے ہم بجلی یوز کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں تو بجلی نہیں تھا ہمارے بڑے ویسے ہی بہت محنت کر کے گئے پہلے تو مٹی کے برتن میں وہ پانی وانی بھرا کرتے تھے اب تو بجلی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے بجلی ہر چیز میں یوز ہوتا ہے گھر میں یوز ہوتا ہے کھانا بنانے میں بھی اب بجلی یوز ہوتا ہے کوئی چیز چارج کرنا ہو اس میں بجلی یوز ہوتا ہے مطلب اب بجلی کا اتنا ضرورت ہو گیا ہے لوگوں کو یہ سمجھو کہ بجلی کے بغیر کوئی رہ ہی نہیں پائے گا اور بجلی روم میں پنکھا لائٹ وائٹ کے لیے ہر چیز میں بجلی یوز ہوتا ہے اور ہمارے بڑے کہہ کے گئے کہ پہلے ہم لوگ نے بہت محنت کری اور محنت اب تو پہلے کے حساب سے محنت تو بہت کم ہو رہا ہے تم لوگوں کو بہت ہی آسانی ہو رہی ہے بجلی کے وجہ سے ٹیکنالوجی آگیا تمہارے زمانے میں لیکن ہمارے زمانے میں یہ سب نہیں تھا اسی لیے تم لوگ کو پہلے سے مطلب سہولیت ملا ہے اور اس چیز کا تم تم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ صحیح ہوا کہ مطلب بجلی بنا دیا گیا تو بجلی سے ہم بہت ساری چیز کربے کربھی رہے ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم ہم لوگ کو بجلی گاڑی چارج بھی اب تو گاڑی بھی چارج کرنے کے لیے بجلی یوز ہوتا ہے